बिहारके समस्तीपुरमे हालके करीब दू दशकके दौरानमे कोन तरहके बदलाव आयल आओर जाहिमे अर्थव्यवस्था बुनियादी ढाँचामे कए तरहक परिवर्तन भेल आओर एहिके लिए की की चीज कारक योगदान देलाह ओहिपर हमसभ आइ किछु बात करब जाहिमे आर्थिक विकास बुनियादी ढाँचा सामाजिक परिवर्तन निवासीपर प्रभाव एहिसभ मामलाकेँ लऽ कऽ हमसभ अहाँसँ सन्दर्भित बात करब तऽ जे हालके बीस वर्षके दौरानमे हम देखै छी तऽ सामस्तीपुर जिला एकटा कृषि प्रधान जिला रहल हन ई ईखके लिए आओर मक्कइके बीजके उत्पादनके लिए सब्जीके उत्पादनके लिए मसालाके उत्पादनके लिए मतलब कुल मिला कऽ कहू तऽ नगदी फसल अथवा जे खाद्यान्न फसल यए दलहन फसल यए तिलहन फसल यए एहि सभके लिए ही संयुक्त तरहके पैदावार पैदा करयवला ई धरती छलय आओर एहिमे अपन योगदान दैके लिए चीनी मिल भी कार्यरत रहए जाहिसँ यहाँके किसानकेँ नगदी फसलके सुविधा मिलै छलै चीनी मिलसँ नीक दाम मिलय पैदावार भी अच्छा होय लेकिन ओ बन्द भऽ गेलाके बाद एहि जिलाके किसानके ऊपर आर्थिक रूपसँ कहीँ ने कहीँ एकटा बज्जर टा खसलै हन जाहइके कारण हुनकासभके जीवनमे किछु सामाजिक बदलाव आर्थिक विकास भी भेलै जहाँ ई ईख उत्पादक किसानके हम चर्चा कयलहुँ तऽ एहि दौरानमे हम एकटा चीज कहब कि जे हसनपुर चीनी मिल वर्तमानमे भी चलि रहल यए समस्तीपुरमे ओ तऽ निजी क्षेत्रके अछि बिरला शुगर मिलके तऽ ओ चलि रहल यए लेकिन जे सरकारी चीनी मिल रहए समस्तीपुरमे ओ बन्द भऽ गेल आओर निजी चीनी मिलवला सभ की कयलनि हालके बीस वर्षके दौरानके बतियान अछि कि हाइकोर्टसँ एकटा केस कयला जे प्रदूषण फैलाबैके लऽ कऽ तऽ हुनकर आरोप ई रहै कि ई जे ई किसानसभ अपन जे पहिने ईख उत्पादन करय आओर ओकर कल्हुआर बना कऽ अपन गुड़ शक्कर ईसभ तैआर कऽ के मार्केटमे बेचै तऽ ओकर सभके एकटा नीक इनकमके श्रोत जे हइ से जेनरेट होइ छलै आयके साधन रहै ओ तऽ प्रदूषणके हवाला दऽ कऽ ओ सभटा कल्हुआरकेँ सरकारी आदेशसँ बन्द करा देल गेल जाहिसँ की भेलै कि ईख उत्पादक किसानसभके ओ छोट छोट कल्हुआर जे ओकर चलै रहै ओ बन्द भऽ गेलै आओर ओकर बेटा सभटा पलायन कऽ के बाहर चलि गेलै मजदूर भऽ गेलै किसानके जे छै से ई खेतीसँ मने मोन उतरय लगलै आब ओ खेती छोड़ि कऽ आ दोसर दोसर काजके पलायनके ओर मुखातिब छथिन आइ ओहि ओर देखै छथिन ई तऽ हम ईख उत्पादक किसानके बात कयलहुँ अहाँ देखै छी जिला जे छै से बीज उत्पादकके लिए भी मशहूर रहै समस्तीपुर जिलाके खानपुर प्रखण्ड क्षेत्रके पुरुषोतमपुर अन्नू पञ्चायतमे एकटा गाँव छै मसीना ओ मसीना गाँव बड़ा प्रसिद्ध गाँव छै ओ अंग्रेजके कोठी ओहि गाँवमे एकटा रहै जे कि बादके दिनमे उन्नैस सए सैंतालिसमे देशके बँटवाराके बाद ओ जूट मिलमे एकटा रहथिन किओ पदाधिकारी ओ खरीदलाह स्वर्गीय दाताराम मिश्र आत्माराम मिश्र ईसभ हुनकर वंशज छथिन हुनका आरके कार्यकालमे ही करीब वर्ष उन्नैस सए उनसठिमे हुनके खानदानमे सँ डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार मिश्रा अमेरिका गेलनि रहए ओतयसँ ओ उजरकावला मक्कइ जकरा हमसभ ह्वाइट कॉर्न कहै छियै अंग्रेजीमे आ हिंदीमे उजरा मक्का कहै छियै आओर ओकर ओ बीज लऽ कऽ अयलाह आ पूरा बिहारमे सभसँ पहिने उजलावला मक्का जे सर्दीके मौसममे बिहारमे होइए आइ ओ ओकर जनक छथि पूरा बिहारके आओर ओकर सभसँ पहिने खेती मसीनामे ही शुरू भेलै आओर हरिहरपुर खेढ़ी गाँव पुरुषोत्तमपुर अन्नू मसीना टेढ़ा मिलकी भोराइ जयराम ईसभ अगल बगलमे भी फैलैत चलि गेलै आ बादके दौरमे पूरा बिहारमे आइ ओ मक्कइ अपन लहलहा रहलै हन आओर ओ कम्पनी जे एकर शुरुआत करेलाह संस्थापना जे करेलाह ओ कम्पनीके नाम छियै मसीना बीज प्राइवेट लिमिटेड ओ कम्पनी आइ भी चलि रहल यए आओर करीब गौरवशाली इतिहास छै ओ कम्पनी करीब चारि सए प्रत्यक्ष आओर हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा कऽ रहल अछि जेकि मक्का बीज उत्पादक के रूपमे काफी नामी अछि एहिके सङ्गे सङ्गे ओ गाँवके आस पासमे भी करीब सैकड़ोंके सङ्ख्यामे मक्कइके बीज उत्पादक किसानसभ छलाह जिनकर भी बीज उत्पादन कयल प्रोडक्ट जे छै बिहार आओर देशके अन्य जगहपर जाइ छलै लेकिन ओ आबयवला समयमे जेना जेना देशी मक्कइके बीजके दौर जे हइ से खत्म भेलै आओर हाइब्रिड मक्कइके ओर लोकसभके ध्यान गेलै एहि दरम्य एहि दरम्यानमे ओ ओ बुझियौ जे देशी बीज मक्कइ उत्पादक जे छलखिन मक्कइके देशी बीजवला सभ ओसभ विलुप्त भऽ गेलाह चूँकि सरकारी गाइडलाइन रहै जे देशी बीज उत्पादकके जे छै से ई आब हाइब्रिडके कल्टिवेशन करबय पड़तै आओर ओहिके लिए ओसभ रिसर्च सेंटर होइके चाही मने नियम कानूनके बड़ा कठिन बना देल गेलै जाहिमे किसान ओहि मानकपर नहि खड़ा उतरि पयलै एहि कारण सैकड़ों बीज उत्पादक किसानसभ अपन कम्पनीकेँ बन्द कऽ देलाह एहिसँ कहीँ ने कहीँ ओहो एकटा सामाजिक आर्थिक नोकसान भेल एहि दरम्यानमे देखल गेल जे करीब बीस वर्षमे जिलामे इन्स्थाटेक्चरके दृष्टिकोणसँ कई सारा सकारात्मक बदलाव आयल एहिमे सड़क बनल एहि दौरानमे बिजली आयल गाँव गाँव आओर पानिके कनेक्शन लोकके घर सभमे पहुँच गेलै एहिके अलावा गाँव सभमे आब ग्राम पञ्चायत सभमे बहुत जगह पञ्चायत सरकार भवन भऽ गेलै ईसभ तरहके सुविधा तऽ बढ़ल लेकिन साथ ही साथ भ्रष्टाचार जे छै सेहो बढ़ैत चलि गेल ई एकटा कहीँ ने कहीँ समाजके विसंगतिके रूपमे एगो बहुत बड़ा आर्थिक रूपसँ एगो ब्लैक मनीके मार्केट नम्हर खड़ा होइए जे मौद्रीकरणके हिसाबसँ देशके लिए कहीँ ने कहीँ घातिक घातक साबित भऽ सकैए एहिसभ चीजके अलावा हमसभ जे बात करयवला छी ओहिमे यए जे सामाजिक परिवर्तन की अयलै सामाजिक परिवर्तनमे हमसभ देखै छी जे पहिने जे लोक शिक्षा दरमे जे छै से लोकके बहुत कमी रहय आब ओहिमे बदलाव आयल हन लोकके बीच शिक्षाके महत्व जे छै से जगलै हन आओर शिक्षा शिक्षाकेँ लऽ कऽ लोक जहाँ जागरूक भेला हन तऽ आब शिक्षादर भी अच्छा भेल हन एहिके अलावा महिला आओर पुरुषके जे लिंगानुपात छै ओहोमे किछु बदलाव देखल गेल जहाँ पहिने करीब साढ़े आठ सए महिला छलखिन एक हजार पुरुषपर तऽ आब करीब ओ नओ सए छिआलिस नओ सँ लऽ कऽ नओ सए छिआसठि महिला तक ओकर आँकड़ा जे छै से पहुँचि गेलै हन ई कहीँ ने कहीँ एगो सामाजिक परिवर्तन भेल हन आओर रहलै जलवायु परिवर्तनकेँ लऽ कऽ हमसभ बात करब जलवायु परिवर्तनमे कई कठोर जे छै से हमरासभके मने आबयवला दिनके लिए आशंकित छी जे किछु चीज जे परिवर्तन भेलै हन ओ सही नहि बुझा रहलै हन समयानुकूल नहि बुझा रहलै हन जाहिमे कीसभ यए कि पहिने बारिश लोकके सीजनमे एतेक बारिश भऽ जाय जे खेती बड़ा सम्पन्नता पूर्वक होय बुझाय जे जतेक खेतकेँ पानिके जरूरत छै ओतबहि पानि मिलय बारिशोमे लेकिन आब तऽ बारिशो नहि होइ छै लोकके ओहो कारण जे छै से ओ समयानुकूल बारिश नहि होइके कारण फसल प्रभावित होइ छै आओर लोककेँ डीजल पम्पसेटसँ जे छै से आब जहाँ मानि लियौ बिजली पहुँचि गेलै वहाँ बिजलीवला मोटरसँ पानि पटबय पड़ै छै ओ लऽ कऽ लोककेँ परेशानी भी रहै छै सभ जगह आइ भी खेत खेत तक सरकारके सिंचाइ योजना नहि पहुँच पयलै हन जाहि कारण यहाँ किसानकेँ दिक्कत छै बूढ़ी गण्डक नदी जे छै समस्तीपुर जिलाके जीवनदायिनी नदी छै जेकि ई जिलाके बीचोंबीचसँ भऽ कऽ शहर होइत समस्तीपुर आओर रोसड़ा दू टा प्रमुख शहर अछि एहि जिलामे जे दुनूकेँ ओ टच करै छै आओर ई नदी करीब तीन सए छब्बीस किलोमीटर लम्बा यए जाहिमे अपना समस्तीपुर जिलामे भी ई नदी करीब पचास किलोमीटरसँ ज्यादेके ही लम्बाइमे ई सफर करै छथिन या बहै छथिन एहि नदीमे एकटा परिवर्तन देखल गेल हन जाहिके लऽ कऽ हमसभ चिन्तित छी कि नदीके धारामे बहुत सारा परिवर्तन भेलै हन नदीके धारा अपने आप बदलि रहलै हन साथ ही साथ एहि नदीमे जे बान्ध बना देल गेलै वर्ष उन्नैस सए पचपनके आस पासमे ओहिके बाद नदीके धाराके जे छै से अन्दर गादि जे प्रति वर्ष पानिके साथ आबै छै ओ गादिकेँ कभी साफ नहि कयल गेलै जाहि कारण नदीके गहराइ प्रभावित भऽ रहलै हन आओर नदीके गहराइके तलहटीमे ओ गादिसभ जमा होइत होइत नदीके गहराइकेँ कम कऽ देलकै हन जाहि कारण गर्मीके मौसममे बूढ़ी गण्डक नदीमे भी बुझाइ छै जे आब पानि बहुत कमि गेलै हन जाहिकेँ लऽ कऽ लोक चिन्तित रहै छथि जे काल्हि भऽ कऽ भविष्यमे ई नदी कहीँ सूखि नहि जाय एकर एकटा कारण इहो अछि जे जगह जगह पुलिया आ पुल बनि गेलै हन जाहिके कारण नदीकेँ रूकावट जे छै से पैदा भऽ रहलै हन आओर ओहिकेँ लऽ कऽ नदीसभ प्रभावित भऽ रहलै हन इएह विषय छलय जाहिके लऽ कऽ हम अहाँके बीच रही